मिथिलोमे आब भारी बदलाव एलै जेनाकि पहिले हॉस्पिटलमे की छलै कि अहाँकेँ डॉक्टर नहि रहै छलै कोनो काज पड़ै तऽ अहाँ पटनासॅं डॉक्टरकेँ बजाउ दिल्लीसॅं बजाउ स्थाइ रूप से नहि रहै छलै आब की छै की जेनाकि दिल्ली बम्बई मे अहाँकेँ बीस टा डॉक्टर रहै छै हॉस्पिटलमे से सब हिसाब से मिथिलामे ई छै कि नहि बीस टा अहाँकेँ दू टा तीन टा एनी टाइम भेटत ओ तरहके सुविधा आब नहि छै कोनो कोनो परेशानी होइ ककरो कोनो तरहके एहन दिक्कत आब नहि छै मिथिलामे हॉस्पिटलके रूपमे या कोनो एहन काजके रूपमे आब ओ सब दिक्कत नहि आबै छै इएह दुआरे कि आब कनी बदलाव आबि गेल छै हर तरहके आदमी भेटऽ लगलै हर काम भऽ जाइ छै तुरत कोनो तरहके एहन दिक्कत नहि पहिले बड्ड परेशानी उठबै छलै गाँवमे लोग कि एतऽ कोनो हॉस्पिटल अछि तऽ डॉक्टर नहि डॉक्टर अछि तऽ हॉस्पिटल नहि इसकुल अछि तऽ टीचर नहि टीचर हैय तऽ स्कूल नहि से सब सुविधा भऽ गेल छै पहिले सरकारी हॉस्पिटलमे सरकारी इसकुलमे कोइ बच्चाके नहि भेजै छलै हॉस्पिटलमे कोइ एडमिट नहि होइ छलै आब एखन की छै कि सब विचारिके सरकारीये हॉस्पिटलमे जाइ छै किया ओतऽ के सुविधा नीक लगै हैय सबकेँ आओर व्यवस्था नीक छै इएह दुआरे